ہاں ہیلو کون بول رہے ہیں جی جی جی جی بجلی والے سے ہو رہی بولیے جی جی بولیے آگے جی ہم فری ہیں ابھی فری ہیں جی کیسا کام ہے آپ کے آفس میں جی جی جی جی ہم فری ابھی تو ہم دوسری جگہ پہ ہیں ہم آپ کے آفس میں آ کر اور آپ کے آفس کے سارے کام کو دیکھ لیں گے اور وہاں پر کتنا اسٹیمیٹ لگے گا اور ہم اپنے آپ اپنے اعتبار سے پورا ہم بتلا دیں گے کہ میرے سے کتنا فیس ہوگا وہاں کا کام کے اعتبار سے سر ہم آپ کو اسٹیمیٹ بتا دیں گے جی سر اسی طرح تو میرا پر ڈے کا ہے پانچ سو روپیے ہے اگر آپ ٹھیکہ پر دیں گے تو اس میں بھی کچھ کمی ہو جائے گی سر جی جی جی ہے جی ہے اس طرح کا ایک شاپ ہے میرے دوست کی دوکان ہے دربھنگہ ضلع کے شکر پور بھرواڑہ کے اندر ایک گاؤں شکر پور بھرواڑہ کے اندر ہے اس کا شاپ اور وہاں پر جو اس کے شاپ پہ بجلی کی ہر ایک سامان مل جاتی ہے وہاں پر اور کم قیمت پہ بھی مل جاتی ہے سر جی آپ کے آفس میں جی ہر ایک سامان مل جائے گی الیکٹرک کی ہر ایک سامان آپ کو مل جائے گی فکر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر جی ہم فری ہو جائیں گے تو ہم آپ سے ایک مرتبہ فون کر لیں گے اور فون کے ذریعے ہم آپ کے آفس آئیں گے اور آفس میں کام کے اعتبار سے ہم اپنا فیس آپ کو بتا دیں گے اور آپ کی آفس کے اندر کون کون سے سامان لگے گا اور وہ پورے سامان ہمارے دوست کی دوکان سے ملتی ہے آپ وہاں جائیں گے اور وہاں سے سامان پورے خرید کے لے آئیے گا اور آپ کا کام کر دیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب ٹھیک ہے سر کل بات کل بات ہوگی آپ سے ہم سے کل بات ہوگی جی جی ٹھیک جی ٹھیک ہے ٹھیک